औ नोंगौ जोङो गामिफोराव सावस्रि दावबायनाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां सरकारनिफ्राय मदद नांगौ जादों जोंहा सावस्रिनि बिथिङाव बुङोब्लाथाय गामि गामिनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो सावस्रिनि जि देहायारि फाहामसालि बेफोरखौ मोन्नो हाया बेनि थाखाय जोङो गामि बा गामि खाथिनि जि गोदोसोनाय ओनसोल बे ओनसोल ओनसोलफोराव जोङो सावस्रिनि बिथिंखौ जौगा होनो थाखाय सरखारा माखासे बिथांखि लानो हायो आरो फसंथान गायसंनो हायो जोङो जाहाथे सावस्रिनि बिथिङाव जौगानो हायो लोगोसेनो आरो दावबायनायनि बिथिङाव जोंनि गामि खोफोफ्राव दावबायनायनि थाखाय जोङो बे फ्लास्टिक बायदि बाहायनायखौ गारनानै लामा लामा फुल बायदि गायनानै जोङो दावबायारि फोरखौ जोङो बो दावबायारिफोरनि नोजोरखौ जोङो बोनो हायो बेनि थाखाय जोंनो मोनसे मोनसे माबा आस'नि होनानै जाहाथे बेहाय गोबांनो बिफां फुलि बिबार फुलि लाबोनानै होफैयो बेनि जोंनि थाखाय मोजां आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जाबाय जोङो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गामिनि जे फरायसालि बे फरायसालियाव जोङो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि एबा मोन्नो हाया बेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरि सोस'ननानै होनानै जोंनि सोलोंसालिखौ जौगानो हायो बेनि थाखा नो जों सरकारनिसिम मदद बियो